आं सासे फरायसालिनि फोरोंगिरि हिसाबै आङो दा खामानि मावगासिनो दङ आरो बे खामानि मावनायनि गेजेरजों सम सम बेबायदिनो खाथिनि कलेजफोराव थांनानै बे बिजाब बाख्रिफोरखौ बाख्रिफोराव थांनानै गथ'फोरखौ लांनानै बे जायगायाव दिन्थि हैनाय जायो आरो बे दिन्थि हैनायाव गोबां गथ'फ्रानो बिजाब बाख्रिया मा बिजाब बाख्रियाव मा थायो बिनि सोमोन्दै बुजि बोनो हायो आरो बेवहाय बिजाब बाख्रियाव थांनानै गोबां गुबुन गुबुन बिजाबफोरखौ फरायनानै फरायनानै फैनो हायो आरो मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिबोनो हायो नाथाय आगोलाव जोंनि फरायसालिफोराव बिजाब बाख्रि एबा लायब्रेरि गैयामोन नाथाय दा आथिखालाव गोबां फ्रायसालियावहायनो बिजाब बाख्रि दङ आरो बे बिजाब बाख्रियाव हाबनानै जोङो जोंनि न'आव मोननो हायै हाथायफ्राव मोननो हायै बिजाबफोरखौ जोङो बिजाब बाख्रियाव थांनानै फरायहैनो हायो आरो आं सासे फोरोंगिरि जानानै आंनि न'आवबो माखासे बेबायदिनो बिजाबफोर दङ आरो बे बिजाबफोरा गोबां नङाब्लाबो बेबायदिनो सल'फोर आरो बेबायदिनो डिग्रिनि गोबां बिबायदिनो थाखोनि बिजाबफोर दङ आरो बे बिजाबफोरनिफ्रायनो गोबां बाथ्राफोर थाखोमानानै थानायखौ मोनथिनो हायो आरो बे बिजाब बाख्रिया जों फरायसा फरायसुलि आरो गेदेर उन्दै बयनोबो बे बिजाब बाख्रिखौ नांगौ आरो बे बिजाब बाख्रिनि गेजेरजों गोबां मोनथिनो हायि बाथ्राफोरखौ फरायनानै जोङो मोनथिनो हायो आरो जोङो सोलोंनानै लानो हायो